हांव पुस्तक वाचतां त्याच बरोबर अनेक जे न्यूज पेपर आसा गोमंतक आसा तरूण भारत आसा गोवन वार्ता आसा अशे हे पेपर सुद्दा हांव वाचतां तशेंच कादंबरी वाचतां स्टोरी बुकां वाचतां हाजी म्हाका खूब पयले साकून आवड आसा